मेरी जैसे बकरी हो गई अगर हम उसका देख रेख नहीं कर पाएँगे तो वो बीमार हो जाएगी डॉक्टर को बुलाना पड़ता है और उसे सूई दवा करना पड़ता है और उसे करके तब ठीक करना पड़ता है अगर पानी बरसता है उससे भी छाँव पे जैसे बांधना पड़ता है सफाई रखना पड़ता है ऐसे गाय हो गई वो जैसे ठंड में है तो उसे अच्छे से उसको घर बनाना पड़ता है और उसे बहुत अच्छे से सेकना पड़ता है नहीं तो बीमार पड़ जाएगी और उसके साफ़ सफाई बहुत अच्छे से रखना पड़ता है अगर नहीं करेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे वो ठंड से बीमार भी पड़ सकती है तो डॉक्टर को बुलाना पड़ता है और देख रेख में ताकि अच्छी उसकी देख भाल हो अगर ना देख भाल कर पाएँ तो पशु का रखना बेकार है भैंस भी ऐसा लगता है उसे भी ठंडी में सब कुछ जैसे बना के अच्छा से झोपड़ी उसको रखना पड़ता है उसे नहलाएँगे अच्छे से अगर न नलका है नलका से पानी निकाल के फ़िर उसको नहलाते हैं जिसके पास समरसेबुल है तो लोहे के पाइप से पानी भर के निकाल लेते हैं और नहला देते हैं जिसके पास नहीं है तो तो वो हाथ से चलाके उसको नहलाते हैं अच्छे से सफाई रखते हैं और जैसे धूप हो गई उसे छाँव में रखना पड़ता है उसे जैसे ठंड ज़्यादा धूप न लगे और उसे पानी हमेशा टाइम टाइम से पिलाना भी गर्मी में पड़ता है अगर ना पिलाए तो प्यास से वो मर भी सकती है उसको देखरेख बहुत अच्छा करना पड़ता है अगर नहीं करेंगे तो हम पशु को रखने का मतलब कुछ नहीं है अगर रख लेंगे तो ऐसा लगता है हाँ मेरे पास अच्छी हो खासी वो सही है ठीक है नहीं तो बीमार पड़ जाएगी तो कुछ मतलब नहीं निकलता है ऐसा लगता है कि हम पशु रखे ही नहीं अगर ना रख पाए देखभाल अगर देखभाल रख लिए तो ऐसा लगता है अब रख लेंगे